हमर सभक गीत सभ धार्मिक प्रथासँ जुड़ल अछि बिवाहक गीत भेल तऽ हमसभ एक झुण्ड बनाकऽ झुमि झुमि कऽ बिवाहक गीत गाबऽ लगलहुँ मुण्डनके भेल तऽ मुण्डनेके गीत सभ आदमी मिल कऽ गाबऽ लगलहुँ नचारी भेल महादेवके तऽ नचारिए झुमि झुमि कऽ गाबऽ लगलहुँ आओर माँके गीतमे तऽ अपन पूरा भरास मिटौबै छी गाबि गाबि कऽ आओर नोर बहा बहा कऽ खास कऽ मैयाके गीतमे मैयाके गीत गाबऽमे हमसभ विभोर भऽ जाइ छी ओइ समयमे किछु नहि बुझै छी एकदम विभोर भऽ जाइ छी माँके गीत हमरा सभके बड़ नीक लागैए